असांजे जीवन में योग जो ॾाढो महत्व आहे ऐं असां जे ॾींहं जी पूरी दिनचर्या खे हीउ ॾाढे प्रकार सां प्रभावित कंदो आहे योगु करण सां असां मतिलबु ॾींहं भर चुस्त ऐं फुर्तु रहंदा आहियूं योगु करण सां असां जे जेका सॼे मतिलबु शरीर जी क्रिया आहे उहो फास्ट हलंदी आहे असां जे शरीर में अलॻि अलॻि टाईप जूं जेके बि रोॻ हुंदा आहिनि उहे असां योग सां दूरु करे सघूं था पंहिंजे असां जे दैनिक जीवन में रोटी पचाइण ॿी त खा शयूं करण लाइ योग जो हिकु महत्व आहे जीअं पंधु करणु बि हिकु योगु आहे रोटी खाई चवंदा आहिनि ॿ सौ क़दम ज़रूरु हलो ईअं ई चवंदा आहिनि सुबुह जो उथी पंधु कयो त इहे सभु पंहिंजे दैनिक जीवन जा अंग आहिनि ऐं इन्हीअ प्रकार सां योगु असां जे सॼे जीवन खे दैनिक जीवन खे प्रभावित कंदो आहे